नोगोरनि खौरां बिलायाव गामियारि रादाबफोरा जेबायदि सेबजाखांनांगौ बेबायदि सेबजाखाङा मानोना गोबां रादाब बुथुमगिरि बिथांमोना जोंनि गामि गफाफोराव थाङा बेनिथाखाय जोंनि गामिनि जा खौरां रादाब बेफोरो नोगोरनि खौरां बिलाइफोराव सेबखांजाया बेखायनो मोनफ्रोमबो रादाब दैदेनगिरि बिथांमोना रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनखौ गोबां जखानि लानानै गामि गफायाव जा जा रादाबखौ बुथुमनो नांगौ बिथांमोना दरफ्रोमबो गामियाव रादाब बुथुमनो थाखाय साग्रिद खालामनानै दोननो नांगौ जाहाथे गामि गफायाव माबाफोर नोगोरनि रादाब बिलायाव थिसनथाव जेंना एबा माबा मोनसे जायो अब्ला बिथांमोना गामिनि जा रादाब बेखौ दैखांनानै होनो हायो बिनि थाखाय गोबां रोखोमनि रादाब बुथुमगिरिखौ गोबां हाराव लानो नांगौ अब्लासो नोगोरनि रादाब बिलायाव गामि गफाफोरनि रादाबफोरा सौहैगोन मा जिनिसफोरनि जिनिसफोरखौ मेडियाआव फोसावनांगौ होनना बुङोब्ला जायफोर रादाबफोरा जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन जायफोर रादाबफोरखौ सुबुंफोरा खोनायोब्ला बिथांनि गोसोआव मोनसे मोजां सानस्रि बेरखांगोन आरो जाय रादाबखौ खोनानानै रायजो राजा एबा रादाब बिलाइ फरायगिरिफोरा माबा मोनसे सोलोंनानै मुलाम्फा जानो हागोन बेफोरबायदि रादाबखौसो रादाब बिलाइफोराव दिखांनाया मोजां बबेबा गाज्रि खामानि एबा गाज्रि जाथायफोरखौ रादाब बिलायाव दैखाङिआनो गाहाम मानोना बेफोर जाथायखौ फरायनानै एबा खोनायोब्ला रादाब फरायगिरिफोरा जोबोर गाज्रियै गिनाय मोनो आरो बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि रादाबखौ खोनानानै बिथांमोनाबो गाज्रि खामानिसो मावनोबो हागौ बेनिखायनो गाज्रि गाज्रि रादाबखौ रादाब बिलायाव सोनायनिख्रुय सोयिआनो साबसिन होननानै आं सानो बेखायनो मोजां मोजां पजिटिभ रादाबफोरखौल' रादाब बिलायाव सोनाया गाहाम